سورج کو پانی چڑھانا ماتھے پہ تلک لگانا کمکم لگانا اور روزے رکھنا نمازیں پڑھنا ہماری بھارتیہ سنسکرتی کا بہت ہی بڑا حصہ رہا ہے بہت سے لوگ ہیں بھارت میں جو کہ یہ سب چیزیں فالو کرتے ہیں ثقافتی روایتیں ہیں یہ ہماری جو ہندو لوگ ہیں وہ لوگ ماتھے پہ کمکم لگاتے ہیں ہاتھ میں دھاگا باندھتے ہیں اور جیسے کہ میں ایک مسلم شخص ہوں میری نظر میں جو میری ثقافتی روایتیں ہیں ان کا بہت ہی مہتو ہے بہت ہی ضروری ہیں میرے لیے جیسے کہ میں روزے رکھتا ہوں میں نمازیں پڑھتا ہوں اور جو ہے جتنی بھی ثقافتی روایتیں مجھے ملی ہیں ان سب کا میں پالن کرتا ہوں اور ان کے علاوہ ہم لوگ مل کے سارے فیسٹیولس مناتے ہیں عید عید مناتے ہیں اور جو ہے دیوالی مناتے ہیں بھارت کا یہ ہمیشہ سے اتیت رہا ہے